योगा करदे होई केईयें गी बड़ी गै परेशानी आंदी ऐ कुसै दै गोड्डैं पीड़ां कुसै दै मूंढै पीडां होंदियां नै मेरी सलाह् ऐ लोकैं गी कि योगा जेह्ड़ा जोरा कन्नै नी करना एह् बड़ा गै शरीर गी ढिल्ला आक्खी लैओ जां फ्री स्टाईल च आक्खै लैओ तुस एह् चीज़ अपनाइयै तुसैं योग आसन करना दिक्खो जी अज कल टीविएं च फोनें च बी

कुसे कोला कोई योग दा बड्डा गुरु ऐ जेह्ड़ा योग जानदा करना कराना सखाना तुस उंदे कोल जाइयै बी योग सिक्खी सकदे ओ अपने योगा जेह्ड़ा एह्दैा जेह्ड़ा स्टार्ट होआ योगा एह् भारत देश कोला स्टार्ट होआ योगा एह् जारां साल पैह्लें दा योगा चले दा जेह्ड़े साढ़े अपने रिशी मुनी बी करदे रेह् योगा जियां जियां दुनियां अग्गैं बधदी गेई ते लोग योगा अग्गै अग्गै चलदा गेआ पर दिक्खनें च अबा दा कि अजकल योग दा जेह्ड़ा योगा दा दौर ऐ एह् घटदा लब्भदा घटदा कियां लभदा कि लोकें कोल अजकल समें नी रेहा समें दे कारन लोकें दा खान पान बी बिगड़िया एह्दे कारन केंई बमारियां लग्गी गेईयां शरीरे केई रोग लग्गी गे लोग योग छड्डियै जिम्म च जाना जादा पसंद करदे जेह्दे कारन जिम्म च साढ़ा जेह्ड़ा शरीर अपना ओह् खराब करा दे लोग जिम्म च जाईयै जिम्म च जाइयै खराब ते करा दे शरीर योग आह्ली साईड लोग घट्ट ध्यान देआ दे योग तुस करगे कोई भार नी चुक्कना अपने फ्री सटाईल च बंदा योग करी सकदा जिम्म च जेह्का तुस भार चुकगे शरीर गी ओह्दे पर डिफैक्ट पौंदा गल्त असर होंदा शरीर पर ते इस कारन तुस योग शरीर आस्तै बड़ा ई जरूरी ऐ महत्वपूर्ण ऐ बध्द कोला बध्द लोकें गी योग दे बारे च समझाना चाही दा कि भाई योग करो शरीर तंदरुस्त रौह्ग एह् चीजां खाओ जेह्दे कारन थोआड़ा शरीर ऐ जेह्ड़ा ओह् स्वस्थ रौह्ग ते योग दा अज्ज कल ते बाह्रले देशें च बी करादे अंग्रेज करा दे जिसी अस इक जून गी मनान्ने आं योगा दिवस दे बारे दे बिच्च एह् ते अज्जकल स्कूलें बी आई गेदा योग दे बारे च कि बच्चें दा सवजैक्ट बनी गेदा एह् कताब बी आइ गेदी योग दे बारे च बच्चे योग पढ़दे बी ते स्कूलें बी सखाया जा दा अज कल कि बध्द कोला बध्द लोग योग सिक्खन ते एह्दे बारे च अवेयरनैस्स होन योग बौह्त ही लाभदायक ऐ साढ़े शरीर आस्तै